ہاں مجھ سے کھانا پکاتے وقت غلطی ہوئی تھی ہاں کھانا کھانا پکاتے وقت بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی اور میں نے اسے اچھی طرح سنبھالا تھا بریانی بناتے وقت چاول کچے ہو گئے تھے اور اس میں مصالحہ بھی زیادہ ہو گیا تھا تو میں نے اسے اچھی طرح پھر سے پانی دال کر اس کو آگے پیچھے الٹاتے ہوئے اسے اچھے سے دم دیا اسے دھیمی آنچ پر پکایا تو پھر سے وہ ٹھیک ہو گیا اس طرح میں نے اپنے کچے چاول کو پکا کر سنبھال لیا